नमस्कार मेरा नांऽ प्रदीप शर्मा ऐ में तुसें ई सनाना चाह्न्ना कि मतलब इस साल गी मतलब केह् कनेहा कनेहा मेरे कन्नै बीतेआ कनेहा कनेहा एह् समां रेहा इस साल कोई नां गै इन्ना चंगा गेआ ते नां गै इन्ना माड़ा चलो रब दी दया कन्नै जो बी होआ करदा स्हेई होआ करदा नां गै तुसें ई सनाया कि नां गै इन्ना माड़ा ते ना गै स्हेई होआ दा बाकी उस प्रभु दी माया जो उस सोचे दा उस करना उप्पर लिखियै रक्खे दा केह् होना केह् नेईं होना बाकी एह् जिंदगी च जेह्के होंदे न उतराव चढ़ाव जेह्के चलदे रौंह्दे इं'दी टैन्शन निं लैनी अज्ज चंगा टैम चला दा कल्ल माड़ा चला दा एह् मतलब जिंदगी अप डाउन इसी आखदे मतलब चंगा ते माड़ा टाइम चलदा रौंह्दा बाकी जि'यां भगोआन मालक रक्खै उ'आं खुश रौह्ना बाकी होई बीती लाह्ग जां भमै जेल्लै मर्जी जो मन करग उ'नें करना साढ़ै हत्थ ते ऐ निं किश बी एह् साढ़ी खाल्ली एह् कोशश ऐ असें खाल्ली अपना बंदा दा होंदा कि पन्छान ऐ कि खाल्ली अपनी कोशश करी सकदा बाकी सारा उप्परै आह्ले दे हत्थ ऐ जो करना उ'न्नै करना अस कक्ख निं करी सकदे बाकी इ'यां बड़ा हारे प्राब्लम इस साल मैक्सिमम बड़ी हारियां प्राब्लमां आइयां लेकिन में डरेआ निं में उं'दे नै मतलब डटियै मकाबला कीता उं'दे कोला ते चलो बाकी दिक्खने आं हुन केह् उप्पर आह्ला सोचा दा साढ़े बारे च जो सोचा दा होग होई जाना